हम पहिल बेर जे छै सिक्का जमा करले रहियै चट्टान जमाके ओ बहुत पहिले रहै आओर हमरा सबके समयमे आधुनिकता जब ऐलै तऽ आधुनिकताके चक्करमे जे छै डाकके क्षेत्रमे बदलाव भेलै आओर अभी तऽ टिकटसँ काम चलि रहल छै हमरा सब अभी फिलहाल टिकटके प्रयोग करै छियै पहिले सिक्का चलै रहै आओर ओकरोसँ पहिले चट्टान चलै रहै तऽ चट्टानके समय बहुत पहिने चलि गेलै फेर सिक्कोके चलि गेलै अभी जे छै डाक टिकट जे छै टिकट कागजके रहै छै आओर कागजके सबके जकरा जरूरत पड़ै छै कागजके लै छै आओर ओकरेसँ काम हर तरहके काम होइ छै आओर ओकर जे छै सिक्का जे छै ओकर हमरा लग काफी मूल्य छै आओर जे आब जे छै ओ देखै लए भेट नहि रहल छै आब कतौ देखै लए नहि मिलै छै पहिने प्रयोगमे आबै रहै आब कतौ प्रयोगमे नहि आबै छै ओकर जरूरत ही नहि पड़ै छै तऽ आब ओ लगभग जे छै खतम भए गेलै आब कतौ देखैले नहि मिल रहल छै हँ सञ्जोगसँ कतौ एक दू जगह हेतै जे कि आब कतौ नहि छै